बाक्सा जिल्लानि बारहावाया माबादि होन्नानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जोबोद मोजां गोजोन खुसि थानो मोनो माने बाक्सा जिल्लानि थासारिया जोबोद मोजां आंथ' जोनोम जानाया आंनिया चिरांआवमोन आङो बेयाव हाबा जाफैनाया सथ्र' अथ्र' बोसोर जाबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों बेयाव हाबा जाफैनानै थानानै मोजां मोनदों मिनि खुसि मानसिफोरनि माबा थासारियाबो मोजां दा बोथोराबो जेनेबा बोथोरखौ बुङोब्लाथ' गोजां बोथोर गोलोम बोथोर जेरावबो दंखायो दा थेवब्लाबो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव दैबानाबो जाया हाजो सेर नालाय बार खोलो खोलो माने गरम बोथोरबाबो बांद्राय माबा गरमद्राय मोना आरो जोंनिया गंगार हाजोजों नांजाबनाय नालाय ससे थांबानो जोंनि बाक्सा जिल्लाया मेनलि जोंनि लोखि बाजार एरियायाथ' साथ किल'मिटारल' थासै गंगार रायजोया नांलामा जोंनिया दा जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो जोङो बाजाराव फैबानो गंगार खुदियाफोरखौबो जोङो लोगो मोनो जोंनि लोखि बाजार एरियानि दखानिफ्राबो सब बुथियानि रायलायजोबनो रोंगौ जोबोद मोजां मोनदों आरो थानानै माने बाक्सा जिल्लायाव दै बानाथ' जाया जोंनिया गोजौ नालाय ओरै खोलाहा जोंनि खोलाहा बाक्सा जिल्लानि ओरै खोलाहा जोंनि बजालि दं पाटशाला बिथिंजोब गोबां दैबाना जायो खिन्थु जोंनियाव दैबाना होन्नायखौनो जों नुनो मोना गरम बोथोरबाबो जोङो गोजोनै थानो हायो आरो बार खोलो खोलो माने गंगार हाजोनि बारा फैखायो नालाय ओमफ्राय गोब्राब गोजां बोथोरनि मोन्दांथि मोनदोंमोन नामा गोजांनाया गोजाङो गोजां बोथोरावलाय गोजांखागोन थेवब्लाबो माने इसिबां माबा नङा आरो बांद्राय थानो हालायि गोजांनाय जोंनि माबायाव आं मोनाखै जेसेबांखिनि बोसोर थादों बेखिनियाव जेनेबा पुष आगन पुष मासावथ' एसे गुसुआ बारा जाखायो नालाय बे खिनियाव एसे गुसु जायो आजिखालिथ' आरो गोजांनायानो खम जालांदों गोजांनायानो खम सोब जायगायावनो खम होननांगोन माने गोदोथ' बिराद गोजाङोमोन माने जोङो बैसागो बैसाग मासावबो जोङो लेब जोमनानै थानाय गोसोआव दङ आङो ओमफ्राय दाथ' बुंनो थाङोबा एप्रिल मासाव जोङो फांखासो होर होर होर होनानै उन्दुयो गोदोनिजों दानिजों फारागथियाव फैबाय माने बोथोरनि सोलायनायाबो जेनेबा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव आङो बोथोरनि सोलायनायखौ बेखौनो बुंगोन गोदो अखाया बारा हायोमोन दानि दिनाव अखा होन्नायानो गैला बेखिनि बोथोरनि फारागथिया फैदों जेरैहाय बोसोरनि नोंथांनि जिउनि गेजेरजों माबाफोर बोथोरनि सोलायनाय मोनदों नामा औ मोनदों मानो मोनाखै जानो जेनेबा गोजां बोथोर जानाय लोगो लोगो जोंहा देहा फानि बिराद रानस्राव जायो गोरान जाजोबो मोखांफ्रा बेरजोबो आथिं आखाय बैसोजों लोगोसेसो ना माजों लोगोसे मिथिया जायखियाना बोथोरनिसो ओरैबायदि गोरान आंनिया माने मोदोमफ्रानो सेस आरो बेरगावजोबखायो गोदोथ' बिदि नङामोन दैयाबो मोजांद्राय नङा नंनायालाय बाक्सा जिल्लायाव आं जेसेबां मोनदों बांसिन आइरन गोनांखौनो मोनदों खिन्थु जोंनि ओजोंहाय बिदिहाय आइरन गैयामोन चिरांआव खम माने बेखिनिआव मानो इसिबांथाय मिथिया आरो बाक्सा जिल्ला होनोबाथाय दैया बुहुथ आइरन आइरननि थाखायनो माने जि जोमाथ' अयथासार कालार जाजोबो गोमो गोमो नांजोबो आइरना लेथ्रा जाजोबो आसुगुर मोदोमफ्रा बेखिनि आरो दा आरो अनेख दङ बाक्सा जिल्लानि जेनेबा बाक्सा जिल्लाखौ बांसिन कालचारनि माबा हिसाबै मिथिगौ बाक्सा जिल्लायाव बांसिन कालचारनि मानसिफ्रा दङ जेरैहाय फैला मेनदेला जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा माने जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बांसिन होन्नानै आं सानो आरो गुबुनफोरनिख्रुइ दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय